नमस्ते ले लीजिए घरी हैं गोरमेंट में कम लगेगा प्राई प्राइवेट में तो ज़्यादा लगेगा ठीक है जैसे आधार कार्ड वाड उसके लिए हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा इंटर का लगेगा अ अच्छा क्या चलिए अच् आईए मैम चाहे जब नौ बजे से ले कर इतने बजे तक चाहे जब आईए तो ठीक है आईए मैम यहाँ पर पहले तो और उसके बाद आ जाएगा जैसे यहाँ आने से पहले आप अयोध्या में आपके कौन से कॉलेज हैं आ लीजिए मैडम बहुत अच्छा ही है साथ में बता रहे हैं मैडम वहाँ पर करवा लीजिए वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है अच्छा होता है बनारस में अरे मैडम वहाँ रूम का किराया दस हजार और किराया सब कुछ लेकर कमरा का किराया

हाँ क्या हुआ